मुझे साउथ की मूवी अच्छी लगती है साउथ के हीरो रामचरण भी अच्छे लगते हैं उनकी मूवी जय भीम मुझे बहुत अच्छी लगती है और उनसे अगर मैं कभी साउथ में गया घूमने तो उनसे ज़रूर मिलूँगा और बॉलीवुड के हीरो में सबसे अच्छे मुझे अक्षय कुमार लगते हैं उनकी मूवी खिलाड़ी सात सौ छियासी मुझे बहुत अच्छी लगती है उसमें उनका रोल बहुत अच्छा था और अजय देवगन अच्छे लगते हैं उनकी धमाल मूवी बहुत अच्छी थी जो कि उसने बहुत कॉमेडी है और उसमें बहुत अच्छा रोल किए हैं और उनसे अगर कभी मुलाकात हुई तो उनके साथ सेल्फी ज़रूर लूँगा और मुझे रितिक रोशन बहुत अच्छे लगते है वह डांस बहुत अच्छे करते हैं उनके जैसा डांसर कोई अभी मैं नहीं देखा क्योंकि वह जो भी मूवी निकालते हैं उनका डांस अलग ही रहता है और उनसे भी अगर कभी मुलिकात मुलाकात हुआ तो मैं उनसे सेल्फी ज़रूर लूँगा और हाँ और एक